स्थानीय इंडोर गैम बहुत सारे हैं जैसे लूडो कैरम सांप सीढ़ी शतरंज कंचे इत्यादि मैं इनमें सर्वाधिक आनंद लूडो खेल के प्राप्त करता हूँ लूडो खेलना मेरा बचपन से ही शौक रहा है और लूडो को मैं बहुत अच्छी तरीके से खेलता हूँ मैं लूडो मेरे भाई के साथ खेलता हूँ ये यहाँ का स्थानीय खेल भी है